لکھنے کے دوران خوبصورت اور متوجہ رہنے کے لیے میں پہلے اپنے ذہن کو صاف کرتا ہوں یعنی کہ ہلکی سی میوزک سنتا ہوں یا کچھ دیر خاموشی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ کیا لکھنا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جملہ بے مقصد نہ ہو بلکہ ہر لفظ کا ایک اثر ہو میں باقائدہ ڈائری نہیں لکھتا لیکن جب بھی کوئی خاص احساس یا سوچ ہو تو اسے ضرور لکھتا ہوں کبھی کبھی میں اپنے جذبات کو پویم یا چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل میں بھی لکھتا ہوں عام طور پر میں اردو اور کبھی کبھی انگلش میں لکھتا ہوں اردو میں لکھنے کا اپنا ایک سکون ہے ہر لفظ میں تہذیب اور جذبات ہوتے ہے انگلش میں لکھنا ضروری ہوتا ہے جب کسی وائڈر آڈئنس تک بات پہنچانی ہو